हां जी महाराज एह् अस थोह्ड़ी हारी बस्सै उप्पर चढ़े महाराज तुसें एह् बस महाराज इन्नी फास्ट चलाई तुस साढ़ियां बक्खियां अंग अंग त्रुट्टी गे महाराज कनेही बस चलांदे तुस थोह्ड़ी ढंगै दी बस चला करो इ'यां थोह्ड़ा सवारियां बौंह्दियां पैसे देने होंदे तुसेंगी एह् केह् गल्ल ऐ हां जी हा जी अच्छा अच्छा नेईं महाराज ओह् ते थुआढ़ी गल्ल समझने अस टैमे दे पजाना होंदा तुसें बा थोह्ड़ा इ'यां सवारियां बाकियां बी ध्यान रक्खना टैमें दे पुज्जना रस्तै गै उ'नेंगी अटैक होना शुरू होई जान ते फ्ही ओह् केत्त लाए टैमें दे पुज्जे नेह् नेईं ओह् ते दिखदे अस थोआढ़े रोड़े दी हालत बी खराब ऐ थोह्ड़ी इ'यां आखेआ गौरमैंट बी ध्यान नी देआ दी ऐ बा अच्छा अच्छा महाराज इ'यां थोह्ड़ी किश इ'यां थोह्ड़ा इयां सवारियां ध्यान रक्खियै चला करो बस बाकी नेईं तां फ्ही थोह्ड़े मालकै कन्नै गल्ल करना पौनी फ्ही एह् गल्ल इ'यां नीं बन नी महाराज हां तां कोई नीं इ'यां ध्यान रक्खना थोह्ड़ा के भाई थोह्ड़ी बस इ'यां लोकें गी

सवारियां फ्ही हां सवारियें होर कम्म बी करना होंदा जाइयै हून सवारियां कोई आफिस जा दा कोई कुदै जा दा ते तुस महाराज बस्सै च उंदियां बक्खियां त्रोड़ियै रक्खी ओड़दे इत्त मिकी बडलै बैठा आं'ऊ ते मेरा घैंटा डिड्ढी दा सफर था बा महाराज मिकी लग्गेआ आं'ऊ केइयें दिनें पता नी कुस कम्मै पर आ दा मेरे हुट्टन होई गेआ मिकी बस्सै च बेही बेही सीट ते पकड़नी ऐ महाराज बा कोई नी खरी ऐ आखेआ के थोह्ड़ा बा ऐ जाना ते पौंदा गै हून साढ़े शा अपनियां गड्डियां बी नी हैन केह् करना बा थोह्ड़ा ठीक ऐ करने आं अडजैस्ट ब थोह्ड़ा बल्लें चला करो हां